स्कुलांत आसतना आमकां मीट विरगळोन परत तें गरम करून मीट कशें करपाचें हें सांगिल्लें तर आमी तो प्रयोग करून पळयलो आनी सरप्रायजिंगली आमकां खबर नाशिल्लें की विरगळयल्लें उदक हें परत मीट जातलें म्हणून तशेंच उजो जर जळटलो जाल्यार हवेची गरज आसता आनी ती हवेची गरज आसता हें कळपा खातीर आमकां टिचरीन एक मेणवाती दवरून ताका ग्लास धांपून दाखयिल्लो परत फुडें वतगीर आमी कितें केलें की एका भशेन कलराचें उदक घातलें ताका मेणवात मदीं लायली आनी ग्लास धांपून पयलो पयले जाल्यार तें वारो घेवपाक लागून भायली हवा भितर घेवपाक लागून जेन्ना वयर येता तेन्ना उदक वयर येता तें आमकां कळ्ळें मेणवात पालवली आनी भायली हवा बितर येता तेन्ना तें उदक कशें वयर चडलें तें आमकां कळ्ळें मागीर फुडें वचून कॉलेजीन शिकता आसतना आमी खुबशे प्रयोग केल्ले आमकां एक प्रोजेक्ट आयिल्लो तितू भितर आमी सायंसाचे वेगळेवेगळे प्रयोग दाखोवपाचे आसले तर बलुनाचो वापर करून श्वासोश्वास कसो आमी घेतात भायली हवा भितर ओडप आनी भितरली हवा भायर ओडटा आसतना आमचें ज्या छातीच्या सकल पड्डो आसता आनी ताका लागून हवा भितर भायर वता हें आमकां कळ्ळें ताज्या नंतर एक आमी केलो तो तुलसी प्रोजेक्ट हेतू भितर करता आसतना आमकां तुळशीच्या अनेक उपाय समजले तुळशी कितल्या प्रकारच्यो आसतात तुळशीचे वखदी खंयचे खंयचे गूण आसतात हें आमकां समजलें